हाँ यह बात सच है कि आज अत्यधिक इस्क्रीन टाइम के कारण आज कल बच्चे खेलते नहीं और उन्हें खेलने के लिए प्रेरित करने के लिए हमें ही आगे आना होगा माता पिता को आना होगा भाई बहन को आगे आना होगा ताकि हम उसकी उनके साथ समय इस्पेंड कर सकें और साथ में हम ऐसे क्रिया कलाप करें ताकि वो आउटडोर या इनडोर दोनों गेम्स में वो हमारे साथ रहे टी वी मोबाइल इस्क्रीन में इस्क्रीन देखना बुरी बात नहीं लेकिन लंबे समय तक इस इस्क्रीन देखते हैं तो नुकसान हो रहा है खेल नहीं खेल पाते तो हम हमें उनके साथ हमें खेलना होगा या उनके साथ हमें रहना होगा ताकि वे ज़्यादा समय तक हमारे साथ रहें उन्हें मोबाइल से धीरे धीरे दूर किया जा सकता है इसलिए हमें उनके साथ टाइम इस्पेंड करना पड़ेगा जब ही वे खेल के लिए प्रेरित हो सकते हैं अन्यथा वो इस्क्रीन टाइम ही बिताएँगे